जेरै मैगं थाइगं गायोब्ला बिदिनो बहुद हासार बाहायनांगौ जायो जेरै मुलायावबो फान्थावआवबो गासिआवबो रासायनि हासारखौ जोङो बाहायो थालिर गायनाय गय गायनाय गासिबो बेसादावनो हासार नांगौ जायो बिनिखायनो मैगं थाइगं लाफा लाइ खबि बान्दा खबि बेफोर गायनायाव गासिबो हासार नङाब्लाथ' मैगं थाइगं जायाना बिनिखायनो जों रासायनि हासार बाहायो आरो गोबोर हासारबो बाहायो बिनिखायनो जोङो सोब दंफां लाइफांफोरनोबो हासार नांगौ जायो जों गय खान्थाल थाइजौ गायनायावबो हासार बाहायो जों गोबोर हासारबो होयो सरखारि हासारखौबो होयो बिदिनो जों फिथाइफ्रा मोजां जायो फसलफोरखौ मोजां मोनो